अ हेल अ मा हानि हा नांगौ जादो नामा नोंनो अ अ अ अ ए टाउन माखायावनो गाथा मोनसेयावथ' बुहुद दाम गोग्लैगोन गाथा मोनसेयावहा तिन लाख सारि लाख गोग्लैनो हागौ हाया हले टाउन मोखाङावनो बे टाउन मोखांनि हाया दाम गोग्लैयो नालाय बे तिन लाख सारि लाखफोरा जानो हागौ आरो आं गोमजोर गोमजोर दैमारिखौ फानगोन होननाय बायदि खोनादोमोनहाय बे हाखो नों लाथारोब्लालाय लाथारोब्ला आङो सोंनो हागोन आरो बे मानसिखोहै मानो होमब्ला आंनि एसे खाथि जायो नालाय अ जागोन दे आं खबर लागोन ओमफ्राय नों हाखो लाथारमारगोन दा आं बे गोमजोर रायज्लायना रायज्लायनानै आं नोंनो खिन्था हरनोसै मानो होमब्ला आं बिसानि न' खाथि जायो नालाय आं एसे मिथिना मोन्दो आरो बेखो फानगोन होननानैहै दा जुदि बियो फानमारथारोब्ला आं नोंनो खिन्थाहरनोसै गाथासेयाव एसेखिनि नांगौ होनना बुंब्ला आं नोंनो खिथा खिथाहरनोसै ओमफाय नों बे मालिखखो लोगो हमलायनानै मोजां रायज्लानानै लादो होमब्लालाय आं नोंनो अ जागोन दे आं बिदिबो खालामनो हागोन हानायाथ' माने जों रायज्लाय थायो नालाय जागोन दे जागोन दे आं इदिनो खालामगोन होमब्लालाय मानसियालाय मानसियालाय मोजांसोलै बे हा फानगोन मानसिया मोजांसो मोनगोन नोङो सिन्था खालाम नाङा बे टाउननि टाउननि गलन्दि खाथियावलै गलन्दि खाथियाव बे खाथियाव हाया मोजांसो न' बिथा खालामब्ला जौस्रायस्राय स्रां स्रां जागोन आरो

समान ओमफ्राय माबाहै हाया समान नालाय ओमफ्राय न' बिथा खालामनो नोंहा गाहाम जागोन आरो दामखौथ' बि लानो हागौ

बे हाया जौस्रायस्राय नालाय बेखो दाम लानो हागौ जागोन दे आं रायज्लायगोन आं रायज्लायब्लाथ' बियो हाखो होखागोनखा आं रायज्लायब्ला बे हाखो होगोन मोनगोन दे सिन्था खालाम नाङा जागोन दे दे जागोन दे